कोंकणी ही भास सगळ्यान मोगाळ उलोवपाक सादी आनी आयकोपाकय बरी दिसता उलयतल्याकूय बरी दिसता आनी ही भास मूळ कोंकणातली कोंकणान वसयल्ली म्हणून ह्या भाशेचे नांव कोंकणी अशें दवरलां कोंकणी उलयतना सारकी मनातलीं भावनां व्यक्त करुंक शकता तूं कोंकणी ही भास म्हाका आवडटा